जय झूलेलाल इन हिन सालु बरसाति जे करे जाम स स फसल जो नुक़सान थी रहियो वियो आहे हिन करे बसरु टमाटा पटाटा ऐं खंडु जामु दाम बि वधी रहिया आहिनि उहा इंसानु माण्हुअनि खे बजट में ई न रहे सघंदा आहिनि हुननि खे तकलीफ़ थी वई आहे ख ख़रीदण में हुन खां पोइ किसाननि जे बि जामु मुसीबत आई हुई पर सरकार उन जे लाइ जामु सहूलियत कई आहे